हमरासभके कालीजी छथिन बिषहारा छथिन शीतला छथिन ब्राह्मण बाबू छथिन तऽ हमसभ डेली नहाइ छी डेली हमसभ जे पूजा करै छी हुनका धूप अगरबत्ती धूमन गुगुल दीपसँ हुनकर तिलके दी तेल आनै छी हमसभ हुनका दीप जरबै छिए डेली डेली हुनकासभके हमसभ गङ्गाजलसँ निपै छी गङ्गौटसँ निपै छी डेली हुनका हमसभ पूजा करै छी ओहिठाम पूजापाठमे हमरासभके लगैए धूप अगरबत्ती तिलके तेल नैवेद्यमे हमसभ जरबै छी अहाँके नैवेद्यमे दै छी हमसभ अहाँके केरा सेब एखन सन्तराके सीजन अइ कहिओ किसमिशे देलहुँ कहिओ तिलबा बनेते बनेने रहलहुँ एखन जनवरीके समय अइ तिलबा भोग लगेलहुँ कहिओ अनारे भोग लगेलहुँ कहिओ चिन्नी भोग लगेलहुँ मिसरी भोग लगेलहुँ कहिओ अहाँके कहू मखाने भोग लगेलहुँ कहिओ मखानके खीरे भोग लगेलहुँ लड्डू गोपाल रखने छी हमसभ तऽ लड्डू गोपालके डेली नहाबै छी डेली नहेलाके बादमे हुनका कपड़ा बदलाबै छी हुनका एक टाइम भोग लगबै छी फलफूल एक टाइम भोग लगबै छी अनाज फलफूलमे किसमिश भोग लगेलहुँ काजू भोग लगेलहुँ चिन्नी भोग लगेलहुँ मिसरी भोग लगेलहुँ लड्डुए भोग लगेलहुँ रातिमे साँझके समयमे हुनका धूप अगरबत्तीसब देखाकऽ हुनका हुनका भोग लगेलहुँ अहाँके कहिओ बिस्कुटे भोग लगेलहुँ कहिओ बिना पिआज रसूनके खाना बनेलहुँ तऽ हुनका अनाजे भोग लगेलहुँ रोटी सब्जी भोग लगेलहुँ दूध रोटी भोग लगेलहुँ सेवइ खीर भोग लगेलहुँ मखानके खीर भोग लगेलहुँ हमसभ पूजापाठ एहि तरहके घरमे बैसिकऽ हमसभ करै छी माता कालीके हमसभ शामके भोग नहि लगेलहुँ शामके हुनका खाली धूप अगरबत्ती देखेलहुँ हुनका लग बैसिकऽ आधा घण्टा मोन मारिकऽ मौनव्रत मौनव्रतजकाँ जप कएलहुँ जप कऽ कऽ हमसभ पूजापाठ कऽ कऽ शामके टाइममे उठि गेलहुँ फेर आठ साढ़े आठ बजे अपन खाना बनेलहुँ खाना बनेलाक बादमे हाथ पाएर धोइकऽ हुनका लडडू गोपालके आसन सिँहासनमे हुनका सुतेलहुँ हुनका सीरक ओढ़ेलहुँ हुनका सुतेलहुँ फेर माता काली जे तीन पीढ़ी छथिन हुनका हमसभ तीनू पीढ़ीके कपड़ासँ झाँपिकऽ हुनका सुतेलहुँ हुनका ओहार खसेलहुँ ओकर बादमे प्रणाम कऽ कऽ हमसभ सराइ बाटीसब ओहिठमसँ साइड कऽ कऽ चनबाइ निपिकऽ हमसभ अपना खाना खाइलए गेलहुँ हमसभ हाथ पाएर धोइकऽ अपना खाना खाकऽ अपना ओछाइनपरमे गेलहुँ ओही ओछाइनपरमे हमसभ माता भगवतीके आधा घण्टा पनरह मिनट दस मिनट जाहि दिन जेहन समय रहल स्मरण केलहुँ स्मरण केलाके बादमे हमसभ अपन विश्राम कएलहुँ आओर ओकर बादमे हम जे सुबह उठलहुँ हमसभ तऽ सुबह उठिकऽ हमसभ फेर ब्रश कएलहुँ तकर बादमे हमसभ सुबह उठि हमसभ हुनका प्रणाम केलहुँ सुति उठिकऽ से पहिने जाकऽ प्रणाम केलहुँ प्रणाम कएलाके बादमे हमसभ मन्दिरपर गेलहुँ मन्दिरपरसँ प्रणाम कऽ कऽ अएलहुँ मन्दिरपरसँ प्रणाम कऽ कऽ आबिकऽ फेर हमसभ बहारि सोहारि घर दुआरि सबचीज सराइ बाटी निपि धोइ धाइके हमसभ हमसभ स्नान केलहुँ स्नान केलाके बादमे फेर भगवतीके ओहिना जहिना काल्हि कएने छलिअनि सबचीज तहिना फेर आइ सबचीज केलिअनि हुनका फेर हुनका भोग लगेलिअनि फेर हुनका निपलिअनि गङ्गाजलसँ हमसभ जलसँ नहि निपै छिए हमसभ गङ्गाजलेसँ निपै छिए तकर बादमे हमसभ समान जे कहब ईसब हमसभ कतऽसँ खरिदै छी तऽ हमरासभके चौकपरमे एगो अखण्ड दोकान छै सबटा पूजेपाठके सबचीज ओहि दोकानसँ हमसभ बिनय पण्डितके दोकान छिए ओहि दोकानसँ हमसभ अगरबत्ती आनै छी गुगुल आनै छी धूप आनै छी अँचरी आने छी चानन आनै छी जतेक चीज हमसभ हमरासभके पूजापाठके होइए सबचीज दीप आनै छी फुलबत्ती आनै छी गाइके घी आनै छी तिलके तेल आनै छी हमसभ जतेक चीजके पूजापाठके जतना समान हमसभ घरमे यूज करै छी सब बिनय पण्डीजीके एकटा अखण्ड दोकान छै ओहि दोकानसँ हमसभ श्रीखण्ड चानन तहनसँ रक्त चानन हमसभ सबचीज रोली कुकू सब चूज सबचीज हमसभ ओहि दोकानसँ उठाकऽ आनै छी आओर भगवती लगमे अपना देवता पितर लगमे पूजापाठ करै छी